एक लाख दो लाख पच्चीस हजार तीन लाख पैंतीस हजार और चार लाख पन्द्रह हजार और एक लाख पन्द्रह हजार